सूरत जिले में त सूरत जा जेतिरा बि माण्हू आहिनि उहो हर त्योहार जा शौक़ीनु आहिनि हरेक त्योहार एतिरी धूमधाम सां एतिरी शिदत सां मल्हाईंदा आहिनि की सभिनिनि खे मज़ा ई ईंदी आहे जीअं कि गणपति विसर्जन थींदो आहे गणपति जा चारि जेका यारहं ॾींहं रखंदा आहिनि स्थापना कंदा आहिनि हुन टाइम ते बि उन्हनि खे गणपति खे आणण खां वठी उन्हनि जे विसर्जन ताईं भक्ति भाव ऐं हुन सां एजिंग भ भॼनु कीर्तन सभु कंदा आहिनि ऐं सिंधी माण्हू रखंदा आहिनि त हू गॾु गॾु झूलेलाल जी भक्ति बि कंदा आहिनि तंहिं खां पोइ सूरत में जीअं गरबा थींदा आहिनि दीवाली थियो सेलिब्रेशन थींदी आहे घणे टाइप जी तंहिं खां पोइ नवरात्रि में गरबा कॉम्पटिशन वग़ैरह बि हलंदा आहिनि गरबा सभेई ॼणा किथा किथा खां ईंदा आहिनि सूरत जा स्पेशल गरबा ॾिसण जे लाइ तंहिं खां पोइ हींअर जीअं उतराण थींदी त उतराण में बि सूरत जो मांझो सूरत जी दोरी इलाही फेम्स आहे ऐं नवरात्रि खां पोइ थींदी आ पूनम पूनम जे ॿिए ॾींह चांदनी पड़वो थींदो आहे हुन ॾींहं हिते सूरत में घारी ऐं भूसुं उहो स्पेशल आहे हिते जी स्पेशल डिश आहे माण्हू किथा किथा खां हिते हुन ॾींहं ईंदा आहिनि घारी खाइण उन्हनि जी पूरानी कथा बि हुई कक राजा खे राजाउनि खे हुन जी सूरत जो पहिरीं जो जेको राजा हुओ उन्हनि सभिनी खे चयो त कुझु नई डिश ठाहे करे अचो हुन मां घणेई ॼणनि अलॻि अलॻि ठाती हुन मां हिकिड़ो ॼणो घारी ठाहे करे आयो जंहिं में गिहु सां अंदरि मां मेदे जी पूड़ी में अंदरि माओ ऐं मथां गिहु सां हुनजो डेकॉरेट करे खणी आयो ऐं चयो की भई ई चंड थींदो आहे न हुन समान हुन जी प्रकृति हुन में हुन जी छवी ॾिसणु अचे हुन टाइप जी मिठाई ठाहे करे आयो त उहो राजा खे इलाहीं वणी हुन ॾींहुं खां चांदनी पड़वे जे ॾींहं चंडी पड़वो बि चईंदा आहिनि केर केर ऐं सूरत जी घारी ऐं भूसो घारी फ़ेम्स थींदी आहे हितां खां किथे किथे माण्हू विदेश में बि हिते जी घारी पार्सल कंदा आहिनि ऐं खाइण करे उहो हुनजो टेस्ट बि हेतिरो सुठो हूंदो आहे सो इअं सूरत हर हिकु त्योहार हर हिक खे हर हिकु सूरत में घणी जातियुनि जा गुजरात सां गॾु गॾु घणे जातियुनि जा हिते बिजनेस जे लाइ या धंधे जे लाइ केर कीअं केर पढ़ाई लाइ केर बि हिते ईंदा आहिनि शिफ्ट थींदा आहिनि त उन्हनि खे समानु ॾियण जे करे उन्हनि जी हर हिकु जीअं सिंधी आहिनि त सिंधी जो बि चालीहो थींदो आहे बहिराणा थींदा आहिनि सिंधी जा जेको चेटीचंड थींदो आहे हर हिकु जॻह जॻह ते मंदरनि में या मंदर न हुजे त हुन जॻह ते वाड़ी थींदी आहे सिंधियुनि जी धर्मशालाऊं थींदी आहिनि हुते कार्यक्रम रखंदा आहिनि हुते भॻत थींदी आहे बहिराणा रखंदा आहियूं ज्योत जे लाइ या जुलूसु निकिरंदो आहे चेटीचंड में मोज़ लॻंदी आहे इअं सूरत में पाणि आहियूं पर हुते हरेकु संस्कृति जा माने हर हिकु संस्कृति जी भावनाउनि जो ख़्याल रखी करे हरेकु त्योहार इलाही धूमधाम सां ई जाम सुठी तरह मल्हाईंदा आहिनि